जब पर्यटक अपने स्थान पे आते हैं तो उनको बहुत मुश्किलों का सामना उठाना पड़ता है जैसे बारिश बारिश का मौसम बारिश में उनको बहुत दिक्कत होती है बारिश बहुत तेज़ होती है तो उनको रहने की व्यवस्था नहीं होती और डॉक्युमेंट भी वो साथ नहीं लाते इसलिए उनको मुश्किलों का सामना उठाना पड़ता है निवास निवास निवास रहने के लिए तो उनको कोई जगह ही नहीं होती और भोजन भोजन खाने के लिए भी उनको कोई कोई खाना वगैरह नहीं होता तो इस कारण भी वो वह मुश्किलों का सामना उठाना पड़ता है और परिवहन परिवहन घूमने के मौसम में वो बरसात के मौसम में परिवहन अंदर नहीं जा पाते इसलिए वो पैदल ही चले जाते हैं इसलिए उनको इस मुसीबत का भी सामना उठाना मुश्किलों का सामना उठाना पड़ता है और वह मुश्किल से ही घूम पाते हैं